जी दौड़ैके लेल हम शूज रखने छी आओर हुनकर शूज दौड़ैवला शूज अलग अबैए आओर अहाँके शूज आओर जे हमरा सबके दौड़ैके लेल होइए पैन्ट ओ एन सी सी के सेहो अछि हमरासब लगन ड्रेस तऽ अहाँ कोनो पहिरकऽ दौड़ सकै छी लेकिन वेशभूषामे दौड़ै छी अहाँ तऽ ओ आओर सबसँ नीक लगै छै अहाँ शूज पहनने रहब छी जुत्ता पहनने छी तऽ बहुत बढ़िआँ लगैए आओर दौड़ैओमे नीक लगैए कियाकि शूज पहिरके दौड़लाके बाद पूरा लोक बेबस्थामे रहै छी जे कतहु गिरै छी या पड़ै छी या कतहु रोडपर पाएरमे किछु अहाँके भोँकाएत नहि चुभत नहि ताहि दुआरे शूज पहिरके दौड़नाइ तऽ अनिवार्य अछि आओर ड्रेस अहाँके वेशभूषामे दौड़ै छी तऽ आओर नीक लगै छै कियाकि एन सी सी के ड्रेस बहुत सुन्दर छै आओर ओ ड्रेस हमरासबके बहुत पसन्द अछि आओर ओ ड्रेसमे हम दौड़बो करै छी